جی بھائی جان میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چاندنی چوک میں مجھے لینے آ جائیے لیکن کسی وجہ سے میں وہاں نہیں پہنچ پایا کوئی مجبوری آ گئی تھی وہاں بھیڑ زیاد بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مجھے لال قلعے سے لے لیجیے